ए दानेथ' बे जुगाथ' जों गोदो गेलेयोमोन बल गेलेयो गिलाबो गेलेयो भलिबलबो गेले लाङो हायार खुयारबो जाहैयोमोन जों गोदो बे समाव बोलोफ्राबो बे समाव एसे गोख्रों जायोमोन आरो थैफ्राबो एसे जांख्रां जायो नंखायनो दानि जुगाथ' एसेबां बिदि गैला बावलायलांबायलां अ बे समाव ओमफ्राय जानाय लोंनाययावबो दाना भेजाल जाबायना अनेग भेजाल बहाय मुलि दारैसो खेथि बाथि थिखांनाय जायो बेवहायनो किसुमान जानाय लोंनायावनो बेमार आजार जाफुदों आरो जादोंबो ओंखायनो दानि जोंनि बे खेथि बाथि मावनायावनो आरो खेथियिवबो बिदिनो मुलि नङाब्ला जाया मुलि होनानैसो फोथाङो आरो एम्फौ एनला जायो मुलि थुलि होआब्ला बेखौनो बे मुलि होनायखौनो जोङो दा मुलि होनायखौनो जानाय जायों बेफोरावनो जों बेमार आजारानो उटफुन्न' जाबोनाय जादों ओंखायनो दा दानि मानसिफ्राथ' बारा गोबाव जोरला गोदोनि मानसिया बहुद जोरदों बेवनो गोदोनि समाव मैगं थाइगं मुलि होआमोन ओरैनो मावदामब्ला मावदामब्लि खालामनानै मैगं थाइगं खौनो संना जायो ओंखायनो गोदोनि मानसिया बहुद जोरसो गारदों दानि मानसियाथ' दा साथि बसर सोरबा साथि बसर जास्लाबा थैयो ओंखायनो मुलि थुलि मैगं थाइगंनो उदफन्न' जाजोबनानै बेवनो मानसिफ्राबो दुरबल जादों दुरबल जासे जानानै बेमार जादों बेमार साफिदों बेवनो आथिं आखाय बदब बदब जायो सोरनाबा सिनस्रि गेददा गेददि जाला बायो मुलि थुलि होना बेबहार रोङिआवनो बिदि जादों दानिया दानि मुलिफ्राबो मैगंफ्राबो रुनांगौसो जायो आरो बेनोसै